उन्दैनिफ्रायनो जोङो ना बोननानै जाबोदों माबा नायाबो बिदिनो खालि नास्राइ निस्ला नास्राइ गोरि एखनबा बाथाफोर होयोबा खुसियाबो अरो आरो ना बामिफोर मागुरफोरबो सिंगिफोरबो अरलाबायो आरो खावैफोर अरो ओमफ्राय आरो बिदि सारलाबायबालाय बिदिनो फिथिख्रि मोनो बोथिया मोनो आरो थेंगोनाफोर मोनो ना अन्थाइ बिदिनो मोनला बायो बायदिसिना ना अनेकथा ना मोनो ओमफ्राय हाखर हाला सारबालाय बिदिनो मोनो मागुर सिंगि नास्राइ फिथिख्रि मावा जोङो गोदो सिलि माबा थोरसिफोरजोंसो गामलाफोरजोंसो सारला बायोमोन आमफ्राय दाथ' जोङो मिसिन फोरजोंसो बांसिन सारनाय जायो जोङो गोदो आरो बिदि सारनानै मोनो नाया अनेक बुरजा बुरजा मोनो आरो नाफोरखौलाय मोनो लकेल ना नालाय बुरजा बुरजा मोनला बायो ओमफ्राय गुरनायावबो गुरहैयो जोङो ज' ज' लोगोफोरजों माबायाव दैमायाव गुरहैनानै बिलोफ्राव गुरहैनानै मोनबोयो बिदिनो फिथिख्रि मावाबो गाखोयो एखनबा बोथिया गाखोयो ना थेंगोनाबो गाखोयो सिंगिफोरबो गाखोलाबायो आरो आर एखनबा ना गिदिरफोरखौबो मोनफ्रांलाबायो गुरनायफ्रावबो बिदिनो खुसियाफ्राबो गाखोला बायो आरो जेखाइयाव जोंहा जि खुसि जालाबायसै ओमफ्राय लोगोफ्रा बयबो बिदि ना गिदिर गाखोबाथाय खेलाय लायनोसै नोंहासो मोन्दों आंहा मोनाखै होननानै बुंलाय लायसै जोंहा बिदिनो मोनग्राखौ बिदि होनसै आरो ओमफ्राय बिदिनो जेफोरजोंबो फासिफोरजोंबो फासिजों माबाबालाय बिदिनो फिथिख्रि थेंगोना एसे ना गिदिरफोरबो नांला बायो आरो बायदिसिना अनेकथा नाफोरखौबो नामखौ मोनलाय लाङा नालाय बायदिसिना ना नानि नामाबो मेरला दङ बिदिनो साइनिस पुथि माबा पुथि मोनला बायो गिदिर गिदिर अनेकथा ना ओमफ्राय गुरबालाय बिदिनो फिसा फिसौल' मोनो आरो बांसिन गिदिरखौ मोना नै सारबालाय सारबाबो बिदिनो एसे गिदिर गिदिरखौबो मोनो बांसिनानो गिदिर मोनो आरो सारबा हाखरफोरखौ सारलाबायबा फुख्रिफोरखौ सारलाबायबा आरो फुख्रि गिदिर गिदिराव गिदिर गिदिर ना फियो फुख्रिनि नाखौ बायदिसिना साइनिस पुथि ग्रास काप इरि बायदिसिना नाखौबो नामखौ मोनजोबा नालाय जोंहा मोनो ना आरो गुन्दै गुन्दा होबासो देरो नायाबो आदार होबासो थालिर बिलाइबो होनांगौ गुन्दै गुनला होनांगौ दाना होनांगौ ना फिसिबाबो मेरला ना थायो आरो बायदिसिना आरो बिदिनो जेफ्राबो अबाबा अबाबा बोरैबा फासि जे माबा जे दंलाय लायो बेफोरजों अबाबा अबाबा नाया बिरात गरयो बुरजा मोनो आरो ओमफ्राय बिदिनो जोंङो सि सिख्ला समाव ओन्दै समाव जों खेलाय लायनाय माबालायनाय ना गुरहैबा हिरिबा खेलाय लायनानै जोङो ना गिदिर मोनबा खेलाय लायो आरो रंजालायोबो सासे मोनबानो आरो जोङो बिदिनो गुरनानै फैयो आरो फैनायनि उनाव जोङो लामा लामा रंजाबोनाय जायो बेहासो ना गिदिर मोन्दों आंहा मोनाखै होननानै बुंलायलायबाय आरो